हम साहब बोल रहे हैं हलो इन्टरव्यू के लिए आया है तो हम अभी नहीं हैं हम दूसरे काम में व्यस्त हैं ऐसा करो कि ऊ वह सबका डॉकोमेंट्स जमा कर लो आ कहो दो घंटे के बाद आने के लिए ले लो नहीं जमा कर लो और उसके बाद इन्टरव्यू उसका ले लो आ इन्टरव्यू लेकर के उसको छोड़ दो दूसरे दिन का टाइम दे ऊ आ करके फ़िर हम उसका जाँच पड़ताल कर लेंगे इन्टरव्यू के लिए उसका डॉकोमेंट्स ज़रूरी है सब डॉकोमेंट्स ले लेना है डॉकोमेंट्स लेकर के आधार वगैरह सारा चीज़ लेकर के उसका फैरिफाई कर लेना है आ भेरिफाई करके उसके बाद उसको छोड़ देना है उसके बाद उसको दूसरे दिन का टाइम देना हैं दूसरे दिन आएगा उसके बाद हम उसको देख लेंगे अपने हिसाब से मजरमेंट करके उसके बाद जो है उसको हम भेकेंसी के बाद समझाया जाएगा कितना लड़का आया है कितना लड़का आया आँ पन्द्रह बीस लड़का क्या कितना एजुकेशन कितना है ऊ सबका एजुकेशन देख लेना है कि एजुकेशन क्या है सबका इन्टरव्यू लेने से पहले एजुकेशन देखना है कि एजुकेशन उस लोगों का क्या है एजुकेशन देख करके उसके बाद सबका डॉकोमेंट चेक करके आ उसके बाद सारा का डॉकोमेंट रख लेना है आ उसको दो दिन का केवल टाइम देना है दो दिन के बाद आएगा उसके बाद हम उसका इन्टरव्यू लेकर के उसको उसी हिसाब से जॉब का दिया तो उसको सिस्टम समझाया जाएगा लड़का लोग का व्यवहार कैसा है है करवाने के लिए आया है आ इतना घरपड़ करेगा तो वैसे इन्टरव्यू थोड़े होता है उसके लिए उसको टाइम देना होगा भेरिफिकेसन के लिए कम से कम आधा घंटा का समय उसको एक घंटा का देना होगा उसके बाद सबका डॉकोमेंट्स आधार वगैरह सबका जाँच होगा जाँच होने के बाद तभी ना उसको जो है सो कोई रास्ता निकलेगा आ उसके बाद जो है सो सबका जाँच होने के बाद सबकी हम आवेंगे तो उसको देखेंगे उसको क्या है सबका डॉक्यूमेंट्स क्या एजुकेशन है ऊ सबका देखकर के उसी हिसाब से ना हम जॉब सिस्टम जॉब उसका हम सेट करेंगे समझ गए ठीक है तो ऊ ऊ लोगों को बोल दो कि कल जो है सो इन्टरव्यू होगा ऊ सबका